हल्लो हांजी नमस्ते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मु मूंखे न ॾाढो तेजु बुखार अची वियो आहे सुबुह लाखों और गले में ॾाढी ख़राश बि थिए थी पई और थोरो सो मतिलब मिथिली टाईप वांगुर बि लॻे थो पियो शरीरु मूंखे कल्ह राति में हल्को सो हुयो पर हाणे सुबुह लाकों थोरो सो गलो बि जकिड़ियल लॻे थो पियो तव्हां कृप्या करे कुझु अहिड़ो ॿुधायो के थोरो सो ॾाढी दिक़तु थी लॻे मां पाणी बि नथी पइ सघां न अञा ताईं त कोई दवा न वरिती खस बसि पेन किलर ख़ाली वरिती हुई मां अच्छा जी जी जी जी

जी जी जी अच्छा ॿिनि ॾींहनि में आराम मिली वेंदो न डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हां मूंखे दवा वटसअप करे रखो जी जी धन्यवादु डॉक्टर साहब जय झूलेलाल